بہار میں شہریوں کے لیے اہم حکومتی خدمات میں مکان یا عمارت بنانے کا پرمٹ بلڈنگ بنانے کے لیے این او سی رہائش آمدنی اور جاتی کے سرٹیفکیٹ کاروبار یا دکان کا لائسینس ٹیکس ریٹرن فائلنگ اور شکایت درج کرانا شامل ہے ان تک رسائی کے لیے زیادہ تر کام سروس پرس بہار یا متعلقہ آنلائن پورٹلز سے ہوتا ہے شہری فارم بھر کے ضروری کاغذات لگا کے اور فیس جمع کر کے درخواست دے سکتے ہیں درخواست کا نمبر ملتا ہے جس سے کام کی ہائیلائٹ ٹریک کی جا سکتی ہیں اور منظوری یا سرٹیفکیٹ فون ای میل یا ڈیجی لاکر پر مل جاتا ہیں اگر آنلائن نہ ہو سکے تو قریبی سی ایس سی سینٹر یا میونسپل آفس جا کر بھی یہی کام کیے جا سکتے ہیں بہار میں نا اب زیادہ تر سرکاری کام آنلائن ہو گئے ہیں مطلب تو مکان بنانے کا سوچ رہا ہے تو پہلے جیسا چکر نہیں ہے کہ بار بار دفتر دوڑ لگا اور بلڈنگ کا پرمٹ ہو یا نقشہ پاس کروانے کا این او سی سب کمپیوٹر یا فون سے فارم بھر کے ہو جاتا ہے ٹیکس والا کام ریٹرن فائننگ بھی اب گھر بیٹھے ہو جاتے ہیں ہاں اگر آنلائن کرنے کا دل نہ کرے یا سمجھ میں نہ آئے تو قریبی سی ایس سی سینٹر یا مونسپل آفس جا کے کروا لیں